आं बुंनो सानो खुदियाफोरनि थाखाय नोंथाङा सोंनायबायदि आं एन्सार होगोन खुदियाफोरा सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनो हाया मानोना बिसोरो दानि दिनाव माने थांनो थाखाय माने प्राय न'खरावनो थाखायो बाइक थाखायो साइकेल थाखायो आरो स्कुलाबो बारा गोजान नङा सोरकारा जोंनो फरायसालि होखादों जेरावबो गारियानो थाखायो बे मायानो थाखायो आरो गामि गामियावनो थाखाजोबो स्कुलफोरा प्रायानो मानि थाखाय थाङा होनोब्ला सांग्रांथि गैया आं डायरेक्ट बुङो सांग्रांथि गैया बिसोरथ' खामानि मावार' खुदियाफोरा माने गावबा गाव न'आवनो सांग्रांथि थानांगौ प्राय मबाइल दानि जुगाव मबाइल बायनानै लाबाय बा होयो किसुमाना गाव बिमा बिफायानो बायो बायनानै बिसोरनो मबाइलखौ नायो बायो बिसोरो गेम गेलेदावसिनो उन्दैनिफ्रायनो प्राय आंथ' गेम गेलेनायखौ नुयो गेम गेले गेलेयै माने थांनो बाग्रा जाबाय मबाइल लेजेन्द आरो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ मबाइल लेजेन्द आरो पाबजि बेफोरबायदि गेलेयो बिसोरो ओमफ्राय थांनो बायो माने खुद्रियो आरो मा प्रायानो फैसा नांगौ होननानैहा माने फैसा बियो फैसा एकदम फैसा मोनाबानो स्कुल थाङा बेबायदि आरोना फैसानि थाखायनो स्कुलाव बायो बिसोरो फैसा मोनाबानो स्कुलाव थाङा आरो बिबायदि खालामो माने बिरात माने रिजोनखौनो बुंनांला आरो बेबायदि ओंखायनो आं बुङो माने गावबा गाव न'आव सांग्रांथि गैया माने सानना लायो आरो बेसांखिनियानो